हँ कत विका अपन बिहारमे केतना सुन्दरसँ विकास भेलै बहुत सुन्दरसँ विकास भेलै दरभंगामे यहाँ अनेक रङ्गके व्यवस्था छै बेगूसरायमे अनेक रङ्गके व्यवस्था छै अपना बिहारमे अनेक रङ्गके व्यवस्था छै केतना कम्प्यूटर चललै केतना मोबाइल केतना बच्चासभ पर मने अनेक अनेक रङ्गके चललै हन अब व्यवस्था सभ बच्चा बहुत सुन्दरसँ कम्प्यूटर करै छै बहुत सुन्दरसँ पढ़ै छै बहुत सुन्दरसँ मोबाइल भेलै अनेक रङ्गके चीज भेलै ओहिमे कोइ दिक्कत नहि होइ छै अपना बिहारमे बहुत सुन्दर बहुत सुन्दरसँ देख अथि भेल गेलै हन बड़ा सुन्दर अपना बिहारमे व्यवस्था भेलै हन बड़ा सुन्दरसँ अपना बिहारमे सभचीज अच्छे अच्छे निकलल जाइ रहलै हन तब दरभंगासँ बढ़िआँ बेगूसरायमे व्यवस्था छै बेगूसरायमे अपना बिहारमे चीनी मिल छै मीठा मिल छै अनेक रङ्गके फैकटरी छै अनेक रङ्गके थरमल छै अपना बिहारमे अनेक रङ्गके सभचीज कोनो चीजके कमी नहि छै अपना बिहारमे अपना बिहारमे बहुत सुन्दरसँ सभ व्यवस्था भेल गेलै हन